میں نے اپنی پڑھائی میں ڈگری حاصل کی ہے جو کہ ہے بی ایس سی ڈگری ہے بی ایس سی میں کئی شعبے جات رہتے ہیں جس میں سے میں نے الیکٹرانکس اور کمپیوٹرس کا شعبہ کو ترجیح دی اور میری ڈگری ہے کہ بی ایس سی الیکٹرانکس اور کمپیوٹرس مانی جاتی ہے جو کہ میں اس اسے حاصل کر کر چکا ہوں اور یہ کافی مشہور ڈگری ہے جسے ہر کوئی آج کے دور میں لینا چاہتا ہے کیوں کہ سائنس نے کافی ترقی کی ہوئی ہے اور آگے بہت ترقی کرنی ہے تو کافی طالب علم میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سائنس کی ڈگری کو لینے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے ہیں تاکہ آگے انہیں اس سے اچھی نوکریاں اور اچھی تنخواہوں کی نوکریاں ملے